बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि बिटिसि बा बिटिआरआव गोबां माखासे एक्सप्लरिं बा दावबायारिफोर बा दावबायजाग्रा जायगाफोर दङ आरो बेफोर जायगाफोरा जोंनि लकेल बा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्राल' हान्थियो बेयाव मोनसे रंजाहैयो नाथाय भारतनि गोबां सुबुंफोरा मिथिनांगौनि आरो एक्सप्लरिं खालामनांगौनि बेयावहाय माखासे गोनांथार जायगाफोर दङ जेरै जोंनियावहाय दङ भारत भुटान आरो भारतनिनो मोनसे इसिङारि रायजो जेरै अरुणाचल आसाम बरदार भारत बरदार माखासे जों बेखौ नुनो मोनो दा बे हिसाबै भैराखन्द'खौ जों बेरायनांगौनि जायगा दं एक्सप्लर खालामनांगौनि खोथा दङ आरो बेबायदिनो माखासे एग्रिकालसार रिलेटेट गार्देनफोर जेरै दङ साइ टि गार्देनफोर जोंनियाव दङ आरो बिबायदिनो माखासे लेभेलनि भारत भुटाननि गोदां गुबुन गुबुन चिरांआव दङ सरलफारा दङ दा बैफोर जायगाफोरा माखासे नेसारेलि माखासे दावबायनो गोनां आरो बेखौ संदाननांगौनि दावबायारिफोरनि मोनसे गोनांथि आरो बेबायदिनो जोंनियाव दङ मानास मोनसे हाग्रामा आरो बेबायदिनो दङ जोंनियाव अरां बेफोर गासैबो बिटिसिनि जायगायाव गोग्लैयो बा जोंनि बड'लेण्डआव गोग्लैयो दा बे हिसाबै बेयो मोनसे जोंनि दावबायारिफोरनि दावबायनायजों मोनसे जोंनि इक'नमिक ट्रान्सफर्म खालामनायनि मोनसे सुबिदाफोर दङ